सिंधियुनि जा वॾा ॾिणु जीअं त सिंधियुनि में जाम रिती रिवाज़ आहिनि सिंधियुनि जा वॾा वॾा ॾिण आहिनि उन्हनि मां जेके जेके ॾिणु मेन आहिनि तिजिड़ी नंढी थधिड़ी वॾी थधिड़ी चालीहो साहिबु वॾी थधिड़ीअ ते सभु सिंधी पंहिंजे पंहिंजे घरनि में लोला पचाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि तरह जूं भाॼियूं ठाईंदा आहिनि खटो भत दालि पिया फुल्का कोकियूं बेसणियूं सभु पंहिंजे पंहिंजे पसंदि सां ठाहींदा आहिनि ऐं ॿिएं ॾींहं ते सॼो ॾींहुं उहो थधो खाईंदा आहिनि घुमंदा फिरंदा आहिनि सभु सिंधी वेई करे पाण में ताश खेॾंदा आहिनि कंहिं घुमण वेंदा आहिनि सॼो ॾींहुं कीअं भई हिकु छुटीअ जहिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे सभु मस्त इअं खाई पीअ करे माता जे मंदर में मथो टेकण बि वेंदा आहिनि घुमी फिरी करे पाण में जाम सुठे नमूने इहो ॾिण मल्हाईंदा आहिनि हुन खां पोइ चालीहो साहिबु जेको पर्व थींदो आहे हुन में चालीह ॾींहुं सभु सिंधी झूलेलाल मंदर में मथो टेकण वेंदा आहिनि अखो पाईंदा आहिनि जय झूलेलाल जा सभु पासे जयकारा ई ॿुधण ईंदा आहिनि सिंधियुनि जो चालीहो साहिबु चालीह ॾींहुं हलंदो आहे जेके सभु सिंधी पूरे श्रद्धा सां ऐं सुठे प्रेम भाव सां मल्हाईंदा आहिनि सिंधी ॾिण हेॾा सुठा आहिनि माण्हू इंतज़ार कंदा आहिनि ॿई कॾहें चालीहो साहिब अचे कॾहें असां झूलेलाल भॻवान जा व्रत रखूं ऐं असांजो झूलेलाल भॻवान असांजो आश पूरियूं करे त इअं सिंधी ॾिण आहिनि जेके जाम सुठे इहे मौज मस्तीअ में मल्हाया वेंदा आहिनि ऐं भॻवान खे बि सुठे नमूने यादि करे वेंदो आहे